ہیلو وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ خیریت جی میری بات حلیمہ ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے جی میرے کمپنی سے کچھ بونس ملے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کے ریسٹورینٹ کی طرف رخ کیا جائے حلیمہ ریسٹو بہت سنا ہوں میں جی تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا بات کر کے پتا کر لوں کہ وہاں کا کیا معاملہ ہے جی تو میں دس سے بارہ لوگ ہوں اپنے آفس کے سب ساتھی لوگ آئیں گے تو وہ ساتھیوں نے کہا کہ پہلے بات کر لیں کھانے کا اور صاف صفائی کا کیا معاملہ ہے

جی جی اور روٹی ہے کہ نہیں ہے جی جی تو میں اپنے دوستوں کو کنفرم کر دوں کہ حلیمہ ریسٹورینٹ ایک نمبر رہے گا اچھا اچھا تو میں بیس لوگ ہوں تو یہ بریانی اور کباب روٹی اور گوشت کا کیا قیمت لگ جائے گا جی

اچھا اچھا تو میں ٹھیک ہے میں کل اپنے دس بارہ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ریسٹورینٹ میں آتا ہوں شام کے ٹائم میں جی جی ٹھیک ہے پھر سلام